जीवन में सब से ज़्यादा किस चीज़ का महत्व है तो मुझे लगता है कि सब से अधिक महत्व मेरे लिए ज्ञान और समझदारी का है ज्ञान मेरे लिए एक प्रकार की शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है नए चेहरों से सीखिए सिखाई हुई बातों को समझने में और समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं समझदारी के साथ आने वाले अनुभवों से मुझे नए और बेहतर तरीक़े से सोचने की क्षमता मिलती है जिससे कि मैं हर रूप से अपने व्यवहार में सुधार कर सकूँ इस तरह से मेरे लिए ज्ञान और समझदारी का होना सब से अधिक महत्व रखता है